हाँ जी टेलर साहब मुझे क्या है एक सूट सिलवाना था मुझे अनारकली वाला सूट सिलवाना था सिल देते हैं क्या आप लोग पाँच साढ़े पाँच मीटर का कपड़ा है मुझे दो से तीन दिन में चाहिए मतलब दो दिन में दे दो तो और भी बढ़िया और नहीं तो तीन दिन ले सकते हो आप वैसे चलो वो तीन दिन तो मैं दे दूंगी आपको लेकिन पैसे कितने लगेंगे मतलब इसका क्या प्राइज़ है नहीं नहीं ये प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है देख लो टेलर साहब कुछ हो जाए इसमें अगर साढ़े पाँच सौ प्राइस तो ज़्यादा हो जाएगा पाँच सौ रुपये का प्राइज़ रख लेते हैं हाँ तीन दिन बाद तो मैं आकर ले जाऊंगी लेकिन आप मुझे सही सही बताओ मतलब प्राइस जो है इससे कम नहीं हो पाएगा क्या हाँ वो तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे प्राइज़ ज़्यादा ही लग रहा है मैं चाह रही थी थोड़ा सा और कम हो जाता देख लो थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो आपकी बात तो ठीक है लेकिन आजकल क्या है मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है कहीं से भी कुछ भी काम कराओ टेलर का तो प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए मुझे प्राइज़ ज़्यादा लग रहा है इस का पर फ़िर भी अगर आप कह रहे हो कि पाँच सौ रुपये में कर दोगे तो ठीक है पाँच सौ रुपये प्राइस में कर देना लेकिन देखो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए प्राइजेस का तो अच्छा ठीक है फिर आप एक काम करिए तीन दिन के बाद मुझे ये दे दीजिएगा और ये जो प्राइस है मैं आपको फिर साढ़े चार सौ प्राइज़ ही दे पाऊंगी ठीक है